मेरा मानना है कि आज के समाज की सोच और आज की पीढ़ी की जो सोच है वह समय के आधार पर बदल चुकी है और उन महिलाओं का समर्थन करती है जो शौक़ के तौर पर नृत्य करना चाहते हैं पहले के ज़माने की बात करें या इससे पहले की पीढ़ी की बात करें हमारे बुजुर्गों के समय की तो उस समय में कुछ विशेष वर्ग ही नृत्य इत्यादि किया क्या करते थे तो उनको गलत मानते थे पर आज की जनरेशन और पीढ़ी इसको एक व्यवसाय के रूप में और अपने शौक़ के रूप में यह नृत्य इत्यादि करते हैं और आज की महिला नर्तकियों को ऐसा बहोत ही कोई ख़ास चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता कि हालाँकि जो कुछ महिलाएँ हैं ऐसी हैं जो अभी गाँव में या ऐसे जगह या शहरों में रहती हैं या ऐसे परिवार में वह रहती हैं कि जहाँ पर आज भी इस नृत्य इत्यादि को गलत माना जाता है या उनको समर्थन नहीं मिलता तो कुछ महिलाओं को आज भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इनका प्रतिशत बहुत ही नगण्य हैं और आज के जमाने में महिला नर्तकियों को कोई ज़्यादा ख़ास चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता है